तुस जि'यां सनाऽ दियां हियां की तुसें ई गायकी दा बड़ा शौक ऐ तुसें ई बड़ा मशहूर गायक बनना तुस कोई गायकी दा कोई तुस गीत अगर साढ़े सामनै सनाई सकन किश बी जेह्का तुसें ई औंदा होवै अपनी मरजिया आं औंदे ते मी इ'यां बथ्हेरे न पर वट् अज्ज मेरा थोह्ड़ा गला खराब ऐ वैसे सारे इ'यां जेल्लै कोई बंदा तुसें ई पुच्छदा ते सारे इ'यै आखदे मड़ो मेरा गला खराब ऐ मेरा गला खराब ऐ पर सच्चें मेरा गला खराब ऐ वट् कोशिश करने कन्नै किश बी होई सकदा में चाहन्नीं में बनांऽ पर थोह्ड़े बहोत बंदे ऐहीं इ'न्ना स्टार्ट बैल्ले इ'न्ना ओह् निं होंदा ऐ वट् भी बी अ'ऊं ट्राई करनी आं इक गाना मिगी बड़ा पसंद ऐ ओह् गाने ई कोशिश करनी आं ओ धारें धूड़ां पेइयां कंडियें पेआ बरसाला ओ धारें धूड़ां पेइयां कंडिये पेआ बरसाला ओह् तेरा केह् लगदा काली कमीचै आह्ला ओह् तेरा केह् लगदा बस मेरी बाज थोह्ड़ी शैल निं ऐ इ'न्नी ठीक निं ऐ वट् इ'यां अ'ऊं चाह्न्नीं अ'ऊं कि बड़ी बड्डी सिंगर बनांऽ ते लोग मिगी जान सारे मिगी जान